हमारे स्कूल में पेन्टिन्ग यह एक दो कक्षा से ही सिखाई जाती है जिसे पहले हम आम बनाते थे और बहुत सारी फूल पत्ती भी बनाते थे पहले छोटी छोटी चीज़ों से बनाकर सिखाया जाता था वहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे होते थे जो हमें सिखाते थे कि कैसे बनाया जाता है हमारी कलम पकड़कर वह खुद बताते थे ब्लैक बोर्ड पर बताते थे व्हाइट बोर्ड पर बताते थे वह खुद बनाकर बताते थे रंग भरना बताते थे वह कौन कौन सा रंग भरते हैं कैसे भरते हैं लाइनिन्ग लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए अन्दर ही रहना चाहिए ऐसे ऐसे वैसे सब बताते थे वह और हम भी बहुत सारे लोग हैं जो पेन्टिन्ग बनाते हैं हमारे स्कूल में जैसे वहाँ के एक टीचर हैं जो जिनको काम दिया गया है वह बाहरी एक बोर्ड पर पेन्टिन्ग हमेशा बनाते रहते हैं अच्छी अच्छी पेन्टिन्ग बनाते हैं जैसे लोगों को समझ में आए कि स्कूल भी शिक्षित है और जिससे लोग भी प्रेरित हों अपने स्कूल अपने बच्चों को पेन्टिन्ग के रास्ते पर भेजें और और भी हमारे स्कूल में पेन्टिन्ग सिखाई जाती है जैसे हम हमको आलेखन बनाना सिखाया जाता है और बहुत सारी फूल पत्ती सहित बनाना सिखाया जाता है आलेखन जिसमें कलर भरना सिखाया जाता है कि कैसे कलर भरते हैं आलेखन में जलई कलर भरते हैं सूखा कलर भरते यह भी बताया जाता है और और इसको भरने का तरीका भी बताते हैं कि इसको किस प्रकार के ब्रश से भरते हैं और किस प्रकार की पेन्सिल से इसको बनाया जाता है उस पेन्सिल का नाम भी बताते हैं कि टू एच होगा कि टू बी होगा और जिसे हम हमें बनाने में आसानी पड़ती है और पेन्टिन्ग को स्कूल में सिखाते हैं बहुत सारे लोग जैसे हमारे टीचर जो हैं वह पेन्टिन्ग को बनाना सिखाते हैं ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर या बनाकर और बोलते हैं कि इसको आप लोग कॉपी पर बनाइए चाहे वह स्कूल घर पर होम वर्क करने के लिए देते हैं कि घर से एक अच्छा सा आलेखन बनाकर उसको कलर करके आप लोग लाएँ और उनको चेक करें और इस पेन्टिन्ग बनाने से हमारे हाथ की हाथ से बनाई हुई पेन्टिन्ग इनसे लोग भी बहुत अच्छे प्रेरित होते हैं और खुश होते हैं हम पेन्टिन्ग बनाते हैं जिसे लोग देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि कि चलो लड़का कहीं तो आगे हुआ कहीं तो आगे बढ़ा और पेन्टिन्ग बढ़ाने बनाने से हमारे हाथ भी खुल जाते हम कहीं भी अच्छी अच्छी पेन्टिन्ग बनाने लगेंगे तो हम पेन्टिन्ग बनाने बनाकर कहीं ज़ॉब भी खोल सकते हैं कहीं अपनी बेरोज़गारी दर भी घटा सकते हैं जैसे स्कूल में जो सिखाई गई रहेगी पेन्टिन्ग जिसको बनाकर हम बहुत सारे लोगों को दिखा सकते हैं और मैंने भी अपने स्कूल में एक पेन्टिन्ग बनाई थी जिसको जिसका एक कम्पटीशन ड्रॉइन्ग कम्पटीशन शुरू हुआ था तो उसमें लोगों ने पेन्टिन्ग बनाई थी बहुत सारे लोगों ने जिसमें मैंने प्रथम स्थान आकर प्राप्त किया था और पेन्टिन्ग बनाने से मैंने बनाई तो मुझको मेडल और बहुत सारे प्राइज़ भी दिए गए जिसको बनाकर मैंने बहुत सारे लोगों का दिल जीता और